जोङो गामि ओनसोलनि गेलेमुआरि आयदाफोरा जाहैबाय गोबां गोबां रोखोमफोर दङ जेरै जों गोदो ओन्दैयावहाय साल्थाव गावलायनाय गेलेयोमोन हाखर खिखर गेलेयोमोन पित्तु पित्तु गेलेयोमोन बिदिनो राजा खेला आरो हाग्रायावहाय थाखोमालायनाय एप्लेस खै खाबादि दारिया फान्था बेबायदिनो जोङो उन्दै समाव गोबां खेलाफोर गेलेबोदों आरोना ओनिफ्राय आरो माखासे खेलाफोरनि मादाव जोङो गाव गावनो आखायजों बानायनानै गेलेनांगौ जायो जेरैहाय जोङो साल्थाव गावलायनोबा जोङो साल्थावखौ बानायनानै गेलेनांगौ जायो बानायनानै गावनांगौ जायो जेरै औवाजों बानायनाय जायो जों बेखौहाय आरो बेवहाय गेलेनो थाखाय गुलि नांगौ आरोना जेरै फिफांनिफ्राय मोनो बे फिफांनि फिथाय सामथायफोरनिफ्राय मोनो बे गुलिया आरो गाम्बारि फिथाय जाम्बुर फिथाय आरो बेबादिनो बायदिसिना फिफांनि फिथायफोरजों गावजायो आरोना आरो बेबादिनो दंबावो जेरै फुतबल गेलेनाय भलिबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बेबायदिनो गोबां गामि बाय गामि बेबादिनो गोबां रोखोमनि खेलाफोर गेलेयो जेरै ओ आरो दंबावो बिदिनो बारथाय खेला गेलेनाय दैआवहाय दैमायाव दुगैबा बिदिनो आमोल दिमोल गेलेनाय आरो बेबादिनो गोबां गोबां रोखोमनि नाम मिथियो खेलाफोर दंबावो आरोना आरो जोङो क्रिकेट क्रिकेट फुतबल ओरि खेलाफोरखौ जोङो जेरखम गोजां बोथोराव गेलेयो जों क्रिकेट खेलाफोरखौ आरो भलिबल फुतबलफोरखौ फुतबल गेलेनायखौ जोङो दाबायदियावनो जागायो दैलां हाबहांबा आरो बैसाग आरो गमि ओनसोलफोराव बेबादिनो बायदिसिना गेलेनायखौ रावबो गेलेनाय जाया जेरै हकि बेडमिन्टन बेबादिफोरखौ नोगोर ओनसोलफोरावनो गेलेनाय जायो आरोना गामि ओनसोलफोराव बारा गेलेनाय जाया आरो नोगोर नोगोराव थाग्रा नोगोरारिफोरा बेबादिनो गामिनि गामिनि खेलाफोरनि बागै बारा मिथिया बेबादिनो गोबां रोखोम रोखोमनि खेलाफोर दंबावो